अब हम चाहते हैं कि गाय पालने से हम लोग इच्छुक नहीं हैं नहीं सकते हैं परेशान हो जाते हैं गाय पोसने के लिए घर चलाने के लिए कुछ सोचना होगा इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक गो दुकान करके अपना बिजनिस करके घर चलाएँ ब बच्चा लोग को पोसे पाले हर चीज़ करें और गाय हम लोग से सक्सेस नहीं होती है इसीलिए गाय पालना छोड़ कर हम सोचते हैं कि दुकान कर लें दुकान से अपना चलाएँ हर चीज़ करें दुकान करके अपना घर परिवार को चलाएँ बच्चे लोग को भी अपना पराए लिखाएँ हर चीज करें काहे की हमसे अब गाय पोसने के लिए नहीं सक्सेस होता है नहीं चाहते हैं बच्चे लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम गाय को पाले पोसे घर वाले भी नहीं चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना एक ठो दुकान करके अपना घर परिवार को चलाएं काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चा लोग सुखी संपन्न रहेगा घर परिवार भी चलेगा और शांती से रहेंगे इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ए गो दुकान करके अपना घर बैठे बैठे कृपया आमदनी करें और बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए घर परिवार को चलाए और अच्छे से रहे इसलिए हम चाहते हैं कि गाय नहीं पूछती ए गो दुकान करके अपना घर पर रहे और घर परिवार को चलाए रहे बल वे लड़का लड़की को अपना पढ़ाए लिखाए हर चीज करे दुकाल चलाकर दो रुपया आमदनी हो इसी से अपना घर परिवार को चलाएँ